हमेशा से मेरे हिन्दी के सब से ज़ादा पसंदीदा कवि रहे हैं हरिवंश राय जी बच्चन जी जो कि अमिताभ बच्चन के पिता जी थे और उनकी लिखी हुई एक कविता मेरे ज़हन में बसी हुई है जो कि इस तरह से जाती है ऑंसुओं को बहुत समझाया तन्हाई में आया करो महफ़िल में आ कर मेरा मज़ाक ना बनाया करो ऑंसुओं को बहुत समझाया तन्हाई में आया करो महफ़िल में आ कर मेरा मज़ाक ना बनाया करो ऑंसू बोले इतने लोगों के बीच भी आपको तन्हा पाता हूँ बस इसलिए साथ निभाने चले आता हूँ ज़िंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया ज़िंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया हम सीख ना पाए फ़रेब और दिल बच्चा ही रह गया बचपन में जहाँ चाहा हंस लेते थे जहाँ चाहा रो लेते थे पर अब मुस्कान को तमीज़ चाहिए और ऑंसुओं को तन्हाई हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदास से देखा है आज ख़ुद को कुछ पुरानी तस्वीरों में चलो मुस्कुराने की वजह ढूँड़ते हैं तुम हमें ढूंढो हम तुम्हें ढूंढते हैं यह कविता मुझे बहाुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ऐसे कई बार मैं अपने आप को भरी महेफ़िल में भी अकेला पाती हूँ और मेरे आस पास कोई बात करने वाला नहीं होता है बस एक भीड़ होती है जिसको मैं देख रही होती हूँ और मैं शांति से बैठ कर सोच रई होती हूँ कि ऐसा क्या हो गया है मेरी ज़िंदगी में